میں فزیکل کتابیں پڑھنے کو ترجیح دیتا ہوں وہ اس لئے کہ فزیکل کتابیں پڑھنے سے جو ہے نا آپ کی ذہنی نشو و نما زیادہ ہوتی ہے اور جو ہے آپ کے جسمانی آپ کے فزکس پہ بھی اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا ہے کیوںکہ وہ جو ہے ایک کتابی شکل ہوتی ہے اور اس کو آپ بالکل آسانی سے ایک اوراق کے ذریعے جو ہے صفحات کی شکل میں بھی رکھ کے پڑھ سکتے ہیں بہ نسبت اس کے آڈیو بکس میں چونکہ آڈیو ایک ٹیکنالوجی ہے ٹیکنالوجی کے جو ہے کچھ منفی ہیں تو کچھ مضر اثرات بھی ہیں اس کے کچھ اپنے ریڈیشنز ہوتے ہیں وہ ریڈیشنز ہے جو ہے شاید آپ کی بھی آپ کی جو سننے کی سماعت کی جو صورت ہے وہ شاید بگڑ سکتی ہے سماعت متاثر ہو سکتی ہے تو اس کی وجہ سے میں فزیکل بکس پڑھنے کو ترجیح دیتا ہوں جو کہ میرے لئے سہولت بخش بھی ہے